इहे त महंगाई ॾाढी वधी वई आहे इन करे ज़ाल ऐं मुड़ुस ॿई नौकरियुनि ते वञनि था ऐं नौकरियुनि में व्यस्त रहनि था जेके हिननि जे घर जा वॾा आहिनि जेके रिटायर थी विया आहिनि त हुननि खे घटि ध्यानु ॾिनो थो वञे हुन ई सार संभालु घटि थी थिए इन करे इन ॻाल्हि ॾिए असांखे ध्यानु ॾियणु खपे ऐं हिन बारे में असांखे सोचणु खपे